राजखान्थिनि बेलायाव जोंनि आसामनि राजखान्थिनिनि बेलाखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो गोबां बेबादिनो राजखान्थियावहाय माने दावराव दावसिखौ जों नुनो मोनो सरासनस्रायै जोङो नुनो मोनोजे मोनसे राजखान्थिआ गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जाखौहाय नायनो हाया आरो गुबुन मोनसे राजनिथिख हान्जाया बै गुबुन मोनसे राजनिथिख हान्जानि मावनायफोरखौ हामजाया दा बिबादिनो जोङो नुनो मोनो जाहैबाय जोंनि जि आसामनि राजखान्थियारि बेले बेजे बेफोरखौहाय गोबां बेबादिनो राजनिथिख खौ लानानै एबा राजखान्थिखौ लानानै जोंनि बेबादिनो रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो गोबां समायसा फैयो जोङो गोबां समावहाय जोङो ओरैबादिबो जों जाबोयो जाबोबाय जाय सुबुङा एबा जाय रायजो राजाफ्रा बेबादिनो सरखाराव थानाय राजनिथिख हान्जाजों थायाब्ला एबा जाय राजखान्थि हान्जाया राजखान्थिखौ जाय राजनिथिख हान्जाया बेबादिनो गभर्नमेन्टखौ सालायदों बिथांमोनजों थायाब्ला बिबादिनो जोङो गभर्नमेन्टनि सुबिदाफोरखौ जोङो मोना आरो मोननो गोब्राब बेफोरबादि गोबां रायजो राजाफ्रा समावहाय मोगा मोगि जाबोदों आरो जाबोनायखौ जों नुदों दा मोनसे समावहाय जोङो नुबोदोंमोन थु थावजेन्ड फाइभ निफ्राय लानानै थु थावजेन्ड फिफटिन सिमाव बिबादिनो जोङो बुंनो हायो जे गोबां बेबायदिनो जायफ्रा गभर्नमेन्टजों नांथाबनानै थायाखैमोन बै समाव जायफ्रा गभर्नमेन्टनि एगेनस्ट जाय पार्टीया गभर्नमेन्टखौ सालायनानै दङ बे गभर्नमेन्टजों थायियावहाय गोबां माखासे सरखारनि मोननो गोनां सुबिदाफोरनिफ्राय बेबादिनो गोजानाव थानांगौ जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों गोबां मानसिफ्रा

पि एम किसानफोरखौबो जों मोननो फैयाखै गोबां मानसिफ्रा बेबादिनो बुरि पेनसन एबा बोराय पेनसन बेफोरखौबो मोननो फैयाखै आरो बेल' नङा गोबां सरखारि सुबिदाफोर दंबावो जेरै साख्रि बाख्रिफोर साख्रिखौथ' बाद दोन

जाय मानसिफोरहा सोरबा सासे बेबादिनो लेखा गोरों जानानैबो साख्रि मोननो थांनायाव बे बेखथिया रुलिं सरखारजों थायैयाव बेबादिनो सरखारि सुबिदा साख्रि फोरखौ मोननो दंब्लाबो मोननो गोनांब्लाबो मोनबोनो हायाखै बिबायदिखौ जोङो नुबोनो मोनदों दा सोरबाया बेबादिनो गैजायि न'खरब्लाबो पि एम आइ ए अवाइ न' फोरखौबो बेबादिनो मोननो फैयाखै गोबां बेबादिनो जायफ्रा रुलिंआव दङ बिथांमोना सोरबाया बेबादिनो सासेयावनो गंनै गाहाम लानानैब्लाबो बै आदारस आव थानाय पार्टीनि मानसिफोरनो हाय गैजायि न'खरब्लाबो बिथांमोनो होनाय जायाखै दा बेफोरबादि जोंनि आसामाव एबा जोंनि बिटिआराव बिबायदिनो राजखान्थिनि बेले बेजे बेफोरो सोलिबाय थादों दा जोङो नुनो मोनो गोबां बेबादिनो सरखारनि आस'निफोरखौ मोननांगौब्ला बेबादिनो गावनि पार्टीखौ नागारनानै जाय पार्टीया गभर्नमेन्टखौ सालायदों बे गभर्नमेन्ट सालायनाय पार्टीजों थानानैब्लासो एबा थायोब्लासो जोङो सुबिदाफोरखौ जोङो मोननो हादों दा जोङो जिबादि सरखारनिफ्राय सुबिदाफोर मोननांगौ दंमोन बे सुबिदाफोरखौ जों मोननो हायाखै जेरै बायदि लामाफ्रा मोजां जानांगौमोन सरखारजों नायजानांगौमोन बे लामाफ्रा मोजां जायाखै दासिमबो बबेबा बबेबा लामाफ्रा थायसेबो अन्थाइ बाला अन्थाइ गोग्लैयि बेफोरबादि अबस्थायाव दं दा बबेबा बबेबा लामाफ्रा खनसे ब्लेक टप जानानै उनाव बायग्लिजोबलांबाय नाथाय रिपाइरिंनि जेबो सुबिदा गैया दा बिबादिनो जोंनि आसामावहाय गोबां बेबायदिनो राजखान्थिनि बेले बेजे दङ जों बेखौहाय जोङो नुनो मोनो दा जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां बेबादिनो जोंनि

फरायसा फरायसुलिफ्रा गोरों गोरा जाबाय गावनि फरायनायफोरखौ फरायनानै जिबनाव बेबादिनो फोजोबनानै लाबाय साख्रि बाख्रिफोर मावनायनि सम जाबाय नाथाय साख्रि फोरखौबो नांगौ रोखोमै साख्रि फोरखौ मोननो हायाखै दा बेफोरबादिनो जों अनेख बेबादिनो जोंनि राजखान्थिनि बेले बेजे खौहाय जों नुनो मोनो जाय बेखथिया साख्रि मोननो समायगौ नाथाय बिथाङाबो बिदिनो जाय पार्टीया एबा जाय राजनिथिख हान्जायाव सरखारखौ सालायाखै सालायदों बे हान्जाजों थायाब्लानो बै बेरेखा हान्जानि जाय गोरों सासे बेखथि जोहोलाव एबा जोहोलावजो बिथाङाबो साख्रिखौ मोना दा बेफोरबादि जोंनि गेजेरावहाय राजखान्थियारि गोबां बेले बेजे बेखौहाय जोङो नुनो मोनो